हमे आर सभ छोट छोट रहियै तऽ मछली मारय लेल जे छै लग्गीमे बंशी बान्हि कऽ बंशीमे जे छै चाली गुथि करि कऽ पानिके अन्दर नीचे ऊपर करै छियै तऽ ओहिमे जे छै मछली आय करि कऽ फँसि जाइत रहय आरो मछली मारयके जैसे पोखरि हइ पोखरिमे जे हइ महाजाल टाइप आबै छै चारू तरफसँ महाजाल नहितन ओहिसँ जे छै मछली घींच घिचै छथिन सभ जालकेँ तऽ ओहिसँ जे छै मछली ओहिमे सभ फँसि जाइ छै फँसि जाइ छै तऽ उएह उएह तब जा कऽ ओहिमे सँ मछली निकलै छै मछली ई एगो आबै छै हाथवला हा खपिया खपिया आर चाल खपिया आरसँ भी मछली हमेसभ मारि लैत रहियै खपिया आर फेकलहुँ नीचाँ जा कऽ बैठि गेल तऽ ओकरा घिचलहुँ जालकेँ घिचैत घिचैत घिचैत ऊपर लेलहुँ तऽ ओहोमे मछली फँसि कऽ आबै छै आरो साँझकेँ जे छै कटिया लगाय दै छियै बंशीमे चाली गुथि करि कऽ शामकेँ लगाय देलहुँ दस दस कदम दूरीपर लगाय देलहुँ तऽ ओ जे छै तऽ ओहिमे मछली फँसि गेल तऽ सवेरेकेँ जाय कऽ ओसभ मछली देखलहुँ तऽ फसल तब निकालै छी कटिआ आओर जालसँ भी मछली मारल जाइ छै हमेसभ जालो आरसँ मारै छै साँझकेँ देलहुँ लगाय देलहुँ तालाबमे नदीमे एहि पारसँ ओहि पार दू गो लकड़ी खुट्टा गाड़ि देलहुँ जालमे कि जाल भागय नहि आ भी भोरेमे फेर गेलहुँ तऽ जालकेँ खोलि कऽ ऊपर आनलहुँ ताहिमे मछली फँसल मिलै छै हमरा आरकेँ मछली तालाबमे पालने रहै छै लोक तालाबमे जे छै मछली छोटा छोटा पहिले बच्चा ओहिमे डाललक पालय लए छोट छोट बच्चा दू तीन महिनामे बड़ा बड़ा होय जाइ छै बड़ा बड़ा होय जाइ छै मछली तऽ फेर ओकरा जे छै जालके महाजालके हिसाब गिराय करि कऽ ओहिसँ छानल गेल तऽ मछली छानि कऽ फेर बाजारमे चौक चौराहापर बेचल जाइ छै ओकरा अच्छा दाम पैसा मिलैत हइ ओकर